हैलो अहाँ लकड़ीके काम लकड़ीके काम करै छियै अहाँ अच्छा नहि हमरा रिपेयर करबै लए यए किछु खिड़कीओ टूटि गेल यए किछु केबाड़िओ टूटि गेल यए यौ महाराज हमरा नया केना लए लेबै एखने कहलहुँ हमरा रिपेयर सिपेयर करबा देबै ने दस साल चलि जेतै ने पाँचे सालो जायत तऽ हमरा जे छै से राहत मिल जायत ने फेर पैसा हएत तऽ फेर नया लगाय लेब फिलहाल रिपेयरे करबा दिअ हम्मे रिपेयरिंग करबा देब तऽ कुर् कुर् कुर्सी छै आ खिड़कीओ छै आ गेट छै एकटा चौकी छै पुरनका ओकरो जे छै से रिपेरयिंग करा लेबै ने पौआ ओकर जे टाङ्ग होइए ने उएह टूटि गेलैए तऽ बच्चो सभके सुतय उतयमे दिक्कत होइ छै तऽ सोचलियै कि से रिपेयरिंग करबा लेबै तऽ ठीक रहतै नया तऽ एखनि नहि लगा सकबै किएक नयाके उतना पैसा उसा नहि यए हमरा पास सोचलियै रिपेयर करा लेबै तऽ जे छै से चलि जायत पाँच दस साल फेर बादमे पैसा हएत तऽ हएत अपन हम नया लेब नये लए लेब नहि तऽ फिलहाल हमरा रिपेयरे जे छै से कराय दिअ तऽ लकड़ीओ जे एक आध गो लागतै सभ तऽ नहिए लगेबै जे एक आध गो लागतै ने उएह टा लगयबै सभ नहि लगयबै सभ लगबयके ओतना हमरा पास पैसा नहि यए पाइ नहि यए हमरा पास बैलेंस रहतह तबे ने किछु करब हम्मे बैलेंस अपना पास ओतेक नहि उएह रिपेयरिंग सोचलियै करा लेबै तऽ ठीक रहतै एक् एगो के पौआ टूटल यए आ एगो के पासि टूटल यए कुर्सी जे ओ हाथ होइए हाथ राखयवला ओ टूटल यए हँ आ खिड़कीके उपरकावला ओ की कहै छियै ओकरा खिड़कीके उपरमे जे बट्टा लागै छै ओ टूटि गेलैए हँ एगो ब्रिंचो छै पा पा पासि पासि ब्रिंचके पासि टूटल यए एक टा गड़बड़ यए आ कुर्सीमे जे बतेलहुँ ने हत्था कुर्सी हत्थाके दुनू खराब छै दुनू ओहिमे बदलय पड़तै ओहिमे दुनू गड़बड़ छै पैसा तऽ लागबे ने करतै तऽ उएह पैसेके वजहसँ हम्मे रिपेयरिंग करवाय रहल छी अहाँसँ ओहिमे तऽ छोटका टूटल यए खिड़कीके उएह उपरकावला टूटल यए